तव्हां पंहिंजे रोज़मरह जी ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो ईअं त मां सुबुहु सवेल ई उथी वेंदी आहियां उथण सां पंहिंजो ब्रश करण खां पोइ मां योगा कंदी आहियां पंद्रहं खां पंजुवीह मिंट योगा करे तंहिंखां पोइ सनानु पाणी करे पंहिंजो पाठ पूॼा करे पाठ पूॼा करे तंहिंखां पोइ मुंहिंजे पुट जे स्कूल जो वक़्तु थियणु ते ईंदो आहे हुन खे निंड मां उथारे करे हुन जी सॼी तयारी करे उन लाइ टिफिन ठाहिणु करे हुन खे स्कूल बि मां ई छॾे ईंदी आहियां वरी अचु स्कूल मां जीअं छॾे ईंदी आहियां त तीअं ई मां वॉक ते बि हली वेंदी आहियां अधु कलाकु वॉक करे अचण खां पोइ पंहिंजो थोरो आराम कंदी आहियांं ॾह पंद्रहं मिंट वेही करे पोइ घर जा कमु शुरू थी वेंदा आहिनि पहले त नाश्तो ठाहिणो पवंदो आहे सॼे घर जे भातियुनि जे लाइ नाश्तो करे तंहिंखां पोइ साफ़ु सफ़ाई जा कमु थींदा आहिनि घर जा उघ पुघ थी किथे ॼारो अची वियो ॼारो साफु करणु उहो कमु करे तंहिंखां पोइ वरी ॿुहारी ऐं मूंखे घर जे लाइ माई बि कोन्हे कम जी त मूंखे पाण खे ई सभु करिणो पवंदो आहे जीअं त बासण थींदा आहिनि पोचो थियो ॿुहारी थी कपिड़ा लटा थिया वरी उहे कपिड़ा लटा धुअण खां पोइ वरी उहे सुकण विझण जो कमु थियो वरी जीअं मंझंदि जो वक़्त थी वेंदो आहे पुट जे अचण जो बि टाइम थींदो आहे वरी उन खे स्कूल वठण बि मां पाण ई वेंदी आहियां उन खे वठी अचां त रोटी बि मां पहले ई करे छॾींदी आहियां ईअं त वरी हुन खे रोटी ॾियां खाइण जे लाइ वरी पोइ उहो बि सुम्हंदो आहे मां बि सुम्हंदी आहियां चट तंहिंखां पोइ वरी उथी करण खां पोइ कपिड़ा जीअं सुकी वेंदा आहिनि त हुननि खे वरी इस्त्री बि करिणी पवंदी आहे वरी हुन कपिड़नि खे ठा ॼारे रखिणो पवंदो आहे कबटनि में उन खां पोइ वरी टूशन जा ॿार ईंदा आहिनि जीअं त मां टूशन बि पढ़ाईंदी ई आहियां त उहे ॿारनि खे पढ़ाए करे हिकु ॾेढु ॿ कलाक उन्हनि खे पढ़ाईंदी आहियां वरी थोरो वक़्तु मां पंहिंजे लाइ बि कढंदी ई आहियां कंहिं वक़्तु किताब थिया पढ़ण जा कंहिं महिल गाना बि ॿुधंदी ई आहियां जीअं थींदो आहे वक़्त जे हिसाब मां कंहिं महिल पंद्रहं मिंट हूंदा आहिनि कंहिं महिल वधीक टाइम बि हूंदो आहे जीअं हूंदो आहे वरी राति जी रोटीअ जी तयारी बि करिणी हूंदी आहे घर जा भाति कम था अचणु वारा हूंदा आहिनि उन वरी रोटी पाणी थियण खां पोइ वरी सॼो किचिन बि साफ़ु करिणो पवंदो आहे उहो करे राति जा यारहं ॿारहं थी वेंदा आहिनि ईअं सॼो ॾींहुं उथण सां हाणे ताईं राति ताईं बितजी वेंदो आहे